ہندوستان میں کھیلوں کے دنیا بہت متنوع اور وسیع ہے اور یہاں کئی کھیل مقبول ہیں جو ملک کی ثقافتی اور سماجی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں سب سے مشہور کھیلوں میں کرکٹ فٹ بال کبڈی بیڈمنٹن اور ہاکی شامل ہے کرکٹ ہندوستان میں سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے اس کھیل کے مقبولیت ہر عمر کے لوگوں میں ہے اور ہر گلی محلے میں بچے اور جوان اس کھیل کو کھیلتے نظر آتے ہیں ہندوستان میں کرکٹ کئی عظیم کھلاڑی پیدا ہوئے ہیں جن میں سچن تیندولکر وراٹ کوہیلی مہندر سنگھ دھونی کپل دیو اور سنیل گواسکر شامل ہیں سچن تیندولکر کو کرکٹ کا بھگوان کہا جاتا ہے اور انھوں نے اپنے کیر میں کئی ریکاڈ قائم کیے ہیں فٹ بال کرکٹ کے بعد فٹ بال ہندوستان میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے خاص طور پر مغربی بنگال کیرلا اور گوا جیسے ریاستوں میں فٹ بال کی بڑی شوقین پایا جاتا ہے بائیجنگ بھوتیا ہندوستان کے سب سے مشہور فٹبالر ہیں جنھوں نے ملک کو بین الاقوامی سطح پر نمایاں کیا ہے کبڈی ہندوستانی دیہاتوں کا روایتی کھیل ہے جو اب بین الاقوامی سطح پر بھی کھیلا جاتا ہے پرو کبڈی لیگ کی شروعات کے بعد کبڈی کے مقبولیتس میں زبردست اضافہ ہوا ہے انل کمار اور اجے ڈھانگر کبڈی کے مشہور کھلاڑیوں میں شامل ہیں بیڈمنٹن بھی ہندوستان میں کافی مقبول ہو چکا ہے اور ہندوستان نے اس کھیل میں عالمی سطح پر نام کمایا ہے پی پی وی سندھو اور سائنا نہوال بیڈمنڈن کے مشہور کھلاڑی ہیں جو اولمپک میں بھی ملک کے لیے تمغے جیت چکے ہیں ہاکی کو ہندوستان کا قومی کھیل کہا جاتا ہے اور یہ ملک کی تاریک کا ایک اہم حصہ ہے ہندوستان نے ہاکی میں کئی اولمپک گولڈ میڈل جیتے ہیں میجر دھیان چند کو ہندوستانی ہاکی کا سب سے عظیم کھلاڑی مانا جاتا ہے جنھیں ہاکی کا جادوگر کہا جاتا ہے مشہور کھلاڑی سچن تیندولکر کرکٹ کے دنیا کے سب سے بڑا نام جنھوں نے کئی ریکاڈ قائم کیے ہیں پی وی سی سندھو عالمی سطح پر ہندوستان کی بیڈمنٹن چمپئن جنھوں نے اولمپک میں ملک کو تمغے دلائے بائجنگ بھوتیا ہندوستان فٹ بال کا مشہور چہرہ جنہوں نے ملک کی فٹ بال میں شاندار خدمات انجام دے دیے میجر دھیان چند ہندوستانی ہاکی کے عظیم کھلاڑی جنہوں نے ملک کو کئی اولمپک گولڈ میڈل دلائے سائنا نہوال بیڈمنٹن میں ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے کئی کامیابیاں حاصل کی ہندوستان کی یہ کھیل اور کھلاڑی نہ صرف ملک کے لیے فخر کا باعث ہیں بلکہ انہوں نے عالمی سطح پر بھی ہندوستان کا نام روشن کیا ہے یہ کھلاڑی اپنے کھیل میں بہترین مہارت رکھتے ہیں اور نوجوانوں کے لیے تحریک کا ذریعہ ہیں